आङो जेन'बा खाथि न' खाथिनि जेन'बा सोरबाफोर जेन'बा आंनि ओंखाम संग्रायाव एसे एनै मावफाफैयोब्ला आं गोसोबायदि सुबिदा होयो मानि जेन'बा आङो रायलायनानै जेन'बा मैगं थाइगं सायनानै जेन'बा आङो समखौ माला माला थाङो जेन'बा आनदाज मोना मानि संनाय खावनायावहाय आङो जेन'बा इन्थारेस्ट मोनो आरोखि मुजिनाय मोनो ओंखायनो आङो बिसोरनोबो आङो सुबिदा होयो मानि हरगारनानै होयो आरो आङो जाहाते राननो लुबैयो खामानिफोरखौ संनाय खावनाय बेबादि संग्रा ख'थाफोरखौ